अगर कोई बी बच्चा जां फिर कोई बी अगर नमीं नमीं ड्राइंग करना सिक्खा दा ऐ ते ओह् अपने जेह्ड़े ड्राइंग दे स्किल्स न ओह् इ'यां शैल करी सकदा ऐ पैह्ले ते उस्सी स्ट्रोक्स जेह्ड़े होंदे न जेह्ड़ी लाइनां होंदियां न ओह् शैल करियै अलग अलग टाइप दे स्ट्रोक्स बनाना प्रैक्टिस करने चाहिदे दूई गल्ल एह् की जेह्ड़े जेह्ड़ा बच्चा सिक्खा दा ऐ उस्सी अलग अलग अक्खियें दे अक्खियें दे इमोशन्स ठुडें दे इमोशन्स नक्क दे अलग अलग प्रकार कन्न दे अलग अलग प्रकार फेस स्ट्रक्चर पोट्रेट्स ते पेंटिंग बी माड़ी मोट्टियां चीजां ओह् ड्राईंग करना पैह्लें सिक्खनी चाहिदियां न स्कैचिंग सिक्खनी चाहिदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी एह्दे कन्नै स्कैचिंग दे स्कैचिंग दी मदद कन्नै तुंदा हत्थ जेह्ड़ा ड्राइंग च और जैदा फ्लैक्सीबल होंदा ऐ और जैदा खुल्लदा ऐ और कलरिंग उप्पर वी फोक्स करना चाहिदा कलरिंग दी जेह्ड़ी स्ट्रोक्स न ओह् इक्के इक्के बक्खी करनी चाहिदियां बक्खरी बक्खरी जगह अगर तुस स्ट्रोक्स मारगे कलर दियां ओह् शैल नेईं लगदा ते तुसें इक साफ सुथरी ड्राइंग नेईं लब्भनी ते ब्रश दी स्ट्रोक्स पेंट ब्रश दी स्ट्रोक्स दे उप्पर वी तुसें ध्यान देना चाहिदा इं'या तुस अपने नमें नमें जेह्ड़े ड्राइंग स्किल्स न उनेंगी इम्प्रूव उनें ई शैल और बेह्तर करी सकदे ओ